बॉडी वॉश में मैंने एक साबुन दिया था निरमा मुझे पहले उसके बारे में खास कुछ पता नहीं था फिर बाद में मैंने जब साबुन से नहाने से पहले उसको लगाया तो मेरी स्किन नहाने के बाद में जब देखा कि स्किन पर काफी जलन महसूस होने लगी थी कुछ दिनों के बाद मेरे मुँह पर फुंसी मुंहासे निकलने लगे जब मैंने उस सामन को बाद में पता चला की साबुन की क्वालिटी तो खराब है जैसे जैसे जब साबुन लेता गया तो वही साबुन खराब निकलने लगे इससे यही बेहतर है कि साबुन का यूज ही करना बंद कर दिया पिता है फिर हमारे यहाँ पर लोकल साबुन लेते आते हैं जिससे मुझे नहाने के बाद में बहुत कठिनाई महसूस होने लगी इसके बाद जब मैंने साबुन का उपयोग करना बंद कर दिया तो जब मैंने अपने ऊपर फेस पर काफी जलन महसूस की तो इसके बाद जब मैंने डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बताया कि आप जो साबुन का यूज करते हैं वो उसकी क्वालिटी बहुत खराब है उस साबुन की क्वालिटी बहुत खराब है इसलिए आप उस साबुन का उपयोग ना करें इसलिए जब मैंने उस साबुन का यूज करना बंद कर दिया और डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार जब उन्होंने बताया कि आप कुछ दिनों के लिए फेसबुक का यूज करें जब मैंने फेसबुक का यूज किया तो उसकी क्वालिटी सही थी लेकिन पता चला कि जब उनसे भी स्किन पर धब्बा आने लगा तो जब मैंने उसको भी डॉक्टर के पास गया तब उन्होंने बताया कि इसका भी यूज नहीं करें क्योंकि इसकी भी क्वालिटी खराब हो चुकी है इसीलिए मेरा यही कहना है कि प्रोडक्ट को सही तरह से चेक करके ही उपयोग में लिया जाए अन्यथा काफी लाभदायक की जगह हम हानि भी क्या महसूस भी सामना भी कर सकते हैं इसलिए प्रोडक्ट इज़ नोट इज़ ए का अलाउड इन ओनली फॉर इन इन द प्रोडक्ट इट इज़ ए नोट हेल्पफुल इन योर लाइफ इन प्रोडक्ट लाइफ है लेकिन प्रोडक्ट इतना भी नेगेटिव भी होती है इसलिए प्रोडक्ट को कभी भी अपने जीवन से बड़ा नहीं माने और प्रोडक्ट को सबसे पहले उसके बारे में जानकारी भी लेनी चाहिए या किसी से अन्य से भी सलाह लेनी चाहिए प्रोडक्ट कभी भी खराब नहीं होता है होता है भी ही तो उसके बारे में जानना चाहिए थैंक यू